शुभ काम शुभ कामके लिए ने पहिले पहले पण्डितजीके बुलाबै दिन उन देखै दिन तारीख पतरा उतरा सबचीज देखाबै ताकि अहाँ ताकि कोइ चीजमे दिक्कत नहि हो अशुभ नहि हो दिन उन देखैके हँ ई दिन अच्छा ओ दिन अच्छा इतना तारीखके दिन अच्छा हो ई दिनमे पूजा बहुत अच्छा हेतौ पूजा पाठ शादी शादीमे तऽ खास करिके दिन देखल जा हइ कियाकि ओकरामे तऽ दिनके बिना उपाये नहि हइ कि ओहि दिनमे शादी होइ कि नहि होइ शादी अइसन चीज हइ जिनगीभरिके हइ भाइ तऽ ओकरामे देखल जाहै ने कि हँ कोन दिन अच्छा हइ जकरा वजहसँ अच्छा प्रभाव पड़तै नहि पड़तै पूरा एकदम हम पहिले पण्डीजीके बोलैबै दिन तारीख देखबैबे सबचीज एकदम अच्छासँ देखाबै उखाबै तब तऽ पूजा पाठमे अथी करै पूजा पाठमे भी इएह हुअऽ हइ दिन उन देखल जाहै ताकि अच्छा रहै ओकरा वजहसँ कोइ दिक्कत नहि हो आगे चलिके एकदम भगवान भी ताकि प्रसन्न हो जाए हमरापर कि हँ दिन उन देखि उखिके अच्छासँ करू शुभ काममे तऽ एकदम हरेक चीज देखल जा हइ बाप रे शुभ काम शुभ काममे कोइ अशुभ चीज नहि होना चाही एकदम हरेक चीजके धिआन रखि करिके सबचीज एकदम अच्छासँ करल जा हइ आओर शादीमे तऽ खास करिके शादी तऽ अइसन चीज हइ ने बाप रे ओकरामे दिन तारीखसब देखल जा हइ एतना ई तारीख हइ ओ तारिख हइ ई पूजा हम सत्यनारायण भगवानके पूजामे ईसब देखल जा हइ हरेक चीज देखल जा हइ